हमरा न बगलमऽ छथिन एकटा दीदी लागथिन ओऽ गाछीसभ लगबैत रहथिन हुनका ओहन ढंगसँ नहि होयत रहन हमरा बड़ी शोक रहै गाछसभ लगबयकऽ हमहूँ हुनका कहने रहिए जे कनि गहरा जमीन दऽ कनि माटि दएकऽ ऊँच कएके तकर बाद ओहिमे गाछ रोपयकऽ तब हुनका घेर दयके जेकि कोनो चीज जेबाक नहि चाही हमरा गाछ फूलसभकऽ लगबयकऽ बड़ी शोक छै जेनाकि कतेक आदमी कि करय छथिन गाछे उखारिके रोपि दय छथिन नहि ओहिसँ गाछ क्षति भऽ जाइ छै जेनाकि हुनका ठाइरे लागय छनि जेना गुलाब भेलनि गुलदाउदी भेलनि ईभ बहुत नीक फूल होयत छनि हुनका नहि रोपल जाइ छै ठाइरे गाछ उखारिके नहि रोपल जाइ छै बहुत सुन्दर लागैत छै देखयमे कलमसभ लगेलाहसँ पवित्र रखलाहसँ बहुत सुन्दर लागैत छै इएह दुआरे हमरा बड्ड शौक रहै जे गाछ वृक्ष लगबय छी तऽ हम अपना पड़ोसिओसभमऽ हुनका बतबै छियै जे एना नहि एना लगबु बहुत सुन्दरसँ घेर तेरकऽ माटिसभ दयकऽ पानि देलऽ कहलहुँ जे हँ पानि दिऔ बार बार देखभाल केलहुँ ओहिमऽ स्प्रे मारलक दबाइसभ देलक तऽ बहुत सुन्दर गाछ लागल तऽ बहुत नीक